अस अपने लाकै ई जेह्का बड़ा शैल बनाने ते में कुदै कूड़ा निं सुट्टदे कदें अग्गें पिच्छें इं'या कि जेह्के बी अस कोई चिप्स दे पैकेट खन्ने जां सोडे दियां बोतलां में दिक्खनां ते इं'या लोक जेह्की जित्थै दिक्खो उत्थै सिड़कै पर सु'ट्टी ओड़दे ते उ'नेंगी बी अस सनाने थोह्ड़ा मतलब कि की इंया निं करना चाहिदा तुसें आं शैल करियै जेह्के अपनें अग्गें पिच्छें जेह्ड़ा वातावरण ऐ उसी साफ सुथरा रक्खना चाहिदा ते ओह्दे कन्नै केह् होना की तुंदे अग्गें जेह्के औने आह्ले बच्चे उ'नें बी तुं'दे कोला केह् सिक्खना आं कि खाद्धी चीज़ कुत्थें सु'ट्टी ओड़ी हून उत्थै गै जित्थै खा दे ओह् उत्थै गै ब'वा दे उत्थै गै ब्हिला दे सारा किश करा दे ते एह् कोई गल्ल निं बनदी ऐ ते मतलब कि अग्गै अग्गै आने आह्ले बच्चें ई उ''नेंगी थोह्ड़ा पता होना चाहिदा कि असें दिक्खो बच्चा जेह्का होंदा ओह् घरा गै सिखदा चीज़ां ते उनें पैह्लें अपने माऊ बब्बै कोला गै सिक्खना होंदा कि केह् चीज़ गलत ऐ ते केह् चीज़ स्हेई ऐ ते मां बब्ब ई अग्गै पिच्छै खाइयै उत्थै गै प्लेटां सुट्टा दे जूठियां उत्थै गै ला दे ढेर ला दे ते ओह् शैल साफ सफाई नेईं रक्खा दे ते बच्चें बी इयै किश करना ते तुसें अग्गै पि्च्छै जेह्के लोक रौहंदेउ'नें ई बी थोह्ड़ा सनाना कि तुसें कुत्थै मतलब कि कूड़ा सुट्टना आं ते रस्ते कुदै गंद निं पाना अग्गै पिच्छै मतलब अगर तुसेंगी लभदा बी ऐ कूड़ा उसी बी सु'ट्टियै तुसें डस्टबिन ई पाना सरकार ते बड़ा किश करा दी जगह जगह डस्टबिन बी ला दी म्युनसीपेलिटी बिच बी ला दी ग्राएं बिच बी एह् जेह्की ग्राएं बिच बी चलै दे न जेह्के बीडीओ दफ्तर ते एह्बी ला दे कुदै जगह जगह डस्टबिन ते इंदे बिच पाना चाहिदा की कूड़ा जेह्का एह् फैले निं ते कुदै एह् परतियै निं थ्होऐ बापस की सोचदा कि परतियै ओह् नमां नमां परतियै नमीं नमीं चीज़ां बनाइयै तुसेंगी पेश करन नेईं ते एह् प्लास्टिक कदें खत्म ई नेईं होंदा जिन्ना मर्ज़ी यूज़ करो